मैंने कुछ दिनों पहले एक चीज़ ऑर्डर की जोकि था एक डाइनिंग टेबल और यह मेरे लिये बेफिज़ूल खर्चा और ये कह सकते हैं कि मैंने इसे बेमतलब ही खरीद लिया है क्योंकि जब मैने इसका इस्तेमाल किया तो यह मेरे लिये बहुत निराशाजनक था क्योंकि जब मैंने डाइनिंग टेबल को मंगवाया था तो मैंने डाइनिंग टेबल के बारे में सुना था कि यह बहुत मजबूत और यह बहुत टिकाऊ होते हैं लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था इसके बिल्कुल विपरीत हुआ कि टिकाऊ इस तरीके से नहीं रहा क्योंकि जैसे ही मैंने इसे मंगवाया तो या तो इसकी कुछ लकड़ियाँ बहुत ढीली ढाली पड़ी मिली तो कुछ कि तो मतलब ऐसे कि उसकी स्किन ही निकल गई हो जो इसकी डाइनिंग टेबल की फिनिशिंग होना चाहिए फिनिशिंग भी ढंग से नई हुई थी ऐसा लग रहा था कि इसे बनाया उठाया और दे दिया कोई फिनिशिंग भी नहीं कोई कुछ नई क्या मतलब इस डाइनिंग टेबल का डाइनिंग टेबल चूँकि दिखने में थोड़ा आकर्षक भी लगता है वैसा कुछ होना चाहिए ये तो दिखने में भी अच्छा नई दिख रहा एकदम कहना चाहिए ये मेरे लिये बेफिज़ूली थी और मैं इससे निराश था तो यह मेरे लिए बहुत निराशाजनक है